हमरा आरकेँ सभ पाबनि होइ छै दशहरा दिवाली भैआदूज अनेक प्रकारके पाबनि छै पाबनिमे जे छै समयके अनुसार पकवान आर जेना बनै छै ओहि हिसाबसँ पूजापाठ होइ छै चढ़बै छै गोसाँइ पितरकेँ देवी देवताकेँ ओकरबाद अपन प्रसाद ग्रहण करै छै आओर कपड़ा लत्ता पेन्हैके लिए पोशाक जेना धोती कुर्ता पैजामा बूढ़ बुजुर्ग आदमी धोती कुर्ता पेन्हलक पैजामा पेन्हलक नवयुवक आदमी आइ काल्हि पेंट शर्ट पेन्है छै आइ काल्हिके नवयुवक एहन भऽ गेलैए स्टेण्डर्ड जींस जींस पेंट पिन्हय लगलै शर्ट पेन्ट टी शर्ट समयके अनुसार मौसमके अनुसार कपड़ा भी पहनै छै जेना गर्मीके टाइममे अधिकांश लोक टी शर्ट पिन्ह लेलक ठण्ढा टाइममे फुल बाजूके शर्ट पिन्ह लेलक ओकरबाद ऊनी कपड़ा तऽ छेबे करलै स्वीटर जैकेट पेन्हलक मौसमके अनुसार कपड़ो जे छै चेंज भए जाइ छै आओर गहनामे औरतसभ नथिया बाली झुमका पायल बिछिया माँगटीका कानमे पेन्हलक नाकमे गलामे चेन मर्दके भी गहना होइ छै अङ्गूठी होइ छै गलामे भी चेन पिन्है छै अङ्गूठी पेन्हलक चेन ई मर्दके छै औरतके ज् जेवरके काफिए छै औरत तऽ काफी जेवर पहिनै छै जेवर पेन्हैके कोनो अन्त नहि छै आइ काल्हि ओहिना सोना चाँदी महँगा भए गेलैए फिर भी लोक कमसँ कम किछु ने किछु पिन्है छै जेवर हमरा आरके बस समयके अनुसार मौसमके अनुसार कपड़ा पहनै छियै आइ काल्हि गर्मीके टाइम छै तऽ निक्कर पिन्ह लेलक पेंट पिन्ह लेलक टी शर्ट पिन्ह लेलक गाँव घरमे गंजी गंजिओ पिन्ह कऽ लोक गर्मीके टाइममे पिन्ह लेलक घर दुआरिमे रहलक गंजिओ पिन्ह कऽ रहै छै औरतसभ साड़ी पिन्हलक मेन मेन चीज साड़ी छै औरतके पोशाक साड़ी साया ब्लाउज गाँव घरमे ज्यादासँ ज्यादा साड़ी पेहनै छै औरतसभ हमरो घरमे सभ अधिकांश साड़िए पिहनै छै साड़ी मेन पोशाक छियै औरत सभके शहरमे जा कऽ औरतसभ अनेक प्रकारके कपड़ा पेन्ह लै छै बस इएह चीज छै लुंगी